وعلیکم السّلام جی بولیے جی میں ٹریول ایجنسی سے منصفہ سلیم بات کر ہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی بولیے جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کرسکتی ہوں جی بالکل مِل جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا ایجنسی جو ہے وہ علی گڑھ کی نامی گرامی ایجنسی ہے بہت ایکسپینڈ ہے بہت بڑی ہے جہاں ہر طرح کی کار ہر سمعے پر موجود ہیں بتائیےآپ کو کون سی کار چاہیے جی بتائیے جی میں ہماری کار ہر ٹائم پر اپُلبدھ ہے آپ بتائیے آپ کو کس سمعے چاہیے جی آپ کو جی آپ کو سات سیٹر کار بھی مِل سکتی ہے چار سیٹر بھی مِل سکتی ہے اور چھ سیٹر بھی مِل سکتی ہے آپ بتائیں

ایک پرسن کا ایک ہزار ہوتا ہے تو سات لوگوں کا سات ہزار ہو جائے گا جی چلیے ویسے میں نے آپ کو بہت کم سے کم بتائے تھے پھر بھی میں آپ کے لیے ایک پرسن کا کرایہ لیس کر کر بتاتی ہوں تو چھ ہزار ہو جائے گا ہماری کار ہر سمعے ہر طرح کی اُپلبدھ ہے جب چاہیں آپ جب منگا لیں جی آپ بتائیں آپ کو اِس کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہو تو جی میں آپ کو واپس سے بتانا جی بالکل مِل جائے گی میں آپ کو واپس سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری جو ایجنسی ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہے بہت فیمس ایجنسی ہے تو اِنشاء اللہ آپ کو ضرور کار آپ کے سمعے پر مِل جائے گی جی شُکریہ